आं जेब्ला उन्दै सममोन बे समाव गेलेग्राफोरानो जोंनिया जेबोआनो गैयामोन बलफोरखौ जोङो नारें जुमब्राखौ खानानैसो गेलेनांगौ जायोमोन बिदिनो औवाफोरखौ दाननानै जोङो औवाजों बाथा बानायनानै गेलेयोमोन नाथाय आथिखालि जुगाव दा गोबां नों गेलेनायनि थाखाय सरकारा सुबिदा खालामनानै होबाय जेरै खाथि खाथियावनो कसिं सेन्टार खुलिनाय जाबाय बेवहाय फुटबल गेलेनाय फोरोंनाय जायो क्रिकेट गेलेनाय फोरोंनाय जायो काबाडि गेलेनाय फोरोंनाय जायो कक' गेलेनाय फोरोंनाय जायो बक्सिं गेलेनाय फोरोंनाय जायो मा रोखोमै खारनांगौ बेखौ फोरोंनाय जायो मा रोखोमै बारनांगौ बेखौ फोरोंनाय जायो दा बेफोरजों दानि दा दानि समनि उन्दैफोरा दा गेलेनायनि फारसे आवगाय बोनांसिगौ दा लासैनो आवगाय बोगासिनोबो दङ दा जोंनि इयुना बेफोरजोंनो मोजां जालांनो हासिगौ बिनि अनगा आरो माखासे गेम दंबावो गेम बुङोब्ला माखासे दा नोङो मबाइलाव नोङो गेम गेलेनायफोरखौ जोङो मबाइल फ्रावनो दा गेलेनो हाबाय भिडिअ गेम जेरैहाय गोबां रोखोमनि गेम दङ बेफोरखौ जोङो मबाइल खौ बाहायनानै गेलेयो गोदोनि दिनाव बेफोर बादि गैयामोन दा नाथाय बांनायनिफ्राय बांसिनबाय दा बे गेमाबो लोगोसे मबाइल नि गेम फ्राबो नों माखासेफ्रा नोङो बारायलांनो हमबाय